जी निश्चित तौर पर हमरा गाममे त्रिलोक झा भेल छलाह आब स्वर्गीय भऽ गेला हुनका गाँधी जीके उपाधि भेटलनि अपन कन्हा पर ओ बाँस बल्ला उघि उघिके एतऽ विद्यालय बनेलथि अस्पताल बनेलथि